नोङो माबा नामा साहा थाहा साप्लाइ दखान होयो ना साहा साप्लाइ दखान होयो ना औ आंंहा गाबोन न'आव मोनसे प्रग्राम दंहाय आंनो मोजां माबानानै हरनो हागोन नामा एसे मा मा कुवालिटि मा मा दाम बेखौ नायनानै हरदोहाय बाबु हायो औ ओरैबायदि मोजांखौ हरदो ओमफ्राय सेरनैसो नांगौ आंनो मोजांखौ नायनानै हरदो ए आंनो दुइ के जि नांगौ ओमफ्राय मोजांखौ हरथार दे औ मोजां माबानानै मोजां पेकिं खालामनानै माबायाव भबानिफुराव नांगौ आंनो आङो जेखुनु जाया कम्पानिफोरखौथ' आं बारा मोजां मोना मोनथिया एसे मोजां जेनबा साहा फातया गायखेर साहायाव मोजां नांनाय मोजां कुवालिटिखौ हरदो मिथिबाय एसे मोजां खौ नायनानै दो गोसोम जानाय माबा जानायखौ हर हरनो मोननाय नङा बिदिखौ जेरै दाम एरै खौ हरनांगोन नांगौबा दामखौनो बुरजा होनानै लागोन आङो

दा मोजांखौ मोजांखौ हरथार दे बाबु दे खयथायाव होफैगोन नोंलाय ए साराय फासथा सोफ्राव होफैदो औ भबानिफुर माबा बड'लेण्ड गेस्त हाउस खाथियाव बड'लेण्ड गेस्त हाउस खाथियाव ओमफ्राय नों फन हरबानो आं लामायाव ओंखारनानै थागोन नों माबा फन हरबानो जाबाय मोजांखौ हरथार दे बाबु दे औ मोजांखौ नायनानै मोजां कुवालिटिखौ हर आं नांगौबा दामखौनो बुरजा होनानै बायगोन साराय फासथा सोआव लाबोदो औ मोजांखौनो हरथार दे मोजां हर हो माया अनलाइन बाबो जायो नोंसोर सोरबा औ अनलाइन हरबाबो जायो नोंसोर सोरबा होफैबाबो जायो औ औ दे असुबिदाबा खिथाहरबानो जाबाय

मोजांखौ हरथार दे

मो मोजांखौनो